जेन्ना माजी फॅमिली आमी खंयतरी वेकेशनां सुट्ट्या भायर वतात तेन्ना आमच्या झाडांची काळजी घेवपाक आमी आमच्या शेजाऱ्यां सांगतात आनी आमचे शेजारी बरे भाशेन झाडांची काळजी घेतात